जैदातर लोग दा अक्कूएशन इत्थै खेतीबाड़ी ऐ ते खेतीबाड़ी गै करदे लोक अपना सब्जियां लांदे मक्कियां लांदे सरेयां दा साग लांदे ते इयै इंदा अक्कूएशन ऐ इत्थां ते इसदे कन्ने इंदा घरा दा गुजारा बी होआ रदा टाइम पास बी होआ रदा इंदा घर चला दा इसदे बिच्च ते केई केई लोकैं हट्टियां खोली दियां हट्टियां उप्परा इंदा अक्कूएशन ऐ ते मेन अक्कूएशन इंदा लेकिन अस आक्खी सकने कि खेतीबाड़ी ऐ खेतीबाड़ी सीजनली हर सीजन दी एह् खेतीबाड़ी करदे गर्मियें बिच्च मक्की लांदे सर्दियां बिच्च सरेयां दा साग लांदे प्याज लांदे थोम लांदे ते एह् सारियां चीजां जेहड़ियां न एह् ग्रां बिच्च साढ़े कल्चर बिच्च लाए जंदियां